मूंखे सिंधी लाॾा जाम वणंदा आहिनि छो त सिंधी लाॾनि में सिकु प्रेमु हूंदो आहे ऐं सभु सिंधी लाॾा ॿुधी करे मुंहिंजा पेरि आटोमैटिक नचंदा आहिनि टपंदा आहिनि ऐं सिंधी माण्हू लाॾा जॾहिं बि शादी थींदी आहे असांजे घर में त मूंखे चवंदा आहिनि की तूं लाॾो गाए मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ऐं लाॾनि में हुते जेतिरा बि महिमान हूंदा आहिनि उहो बि नचंदा आहिनि ऐं सभु मूंखे सुञाणदा आहिनि की हे लाॾा गाईंदो अथई हि्न जो आवाज़ु जाम सुठो अथई